एकटा एहन समय जे हमरा लग उपलब्ध भेल किछु साल पहिने जाहिमे हमर शिक्षा जे बाधित भऽ गेल छलए जेकर कारण सॅं दस साल हमर बर्बाद भऽ गेल ओहि परिस्थितिमे हम शिक्षाकेँ पुनः शुरु करबाके लेल जे निर्णय लियऽ पड़ल ओहिमे हम ओहि समयमे हम बहुत तरहसे धर्म सङ्कटमे पड़ि गेल छलहुँ हमरा ई निर्णय करबाके लेल नहि दिमाग काज कऽ रहल छलए कि हम अखन नौकरी करु कि पढ़ाई करु जँ पढ़ाई करै छी तऽ आमदनीके श्रोत बन्द भऽ जायत जँ आमदनी छोड़ै छी तऽ पढ़ाई आगू नहि बढ़त जेकर कारण से हम बहुत धर्म सङ्कटमे पड़ि गेल छलहुँ लेकिन ओहिमे किछु टीचर क सहयोग किछु व्यक्तिके सहयोगसँ हमरा ई निर्णय भेटल जे तुरतके आमदनी यदि छोड़लाके बाद एकर आमदनी आगू जाके बेसी हुए ताहि लेल पढ़नाई आवश्यक छै तऽ हम दस सालक उपरान्त पुनः पढ़ाई समाप्त शुरु केलहुँ आओर आइ ओहि स्तर पर तक पहुँचलहुँ जे हम कोनो पोस्ट पर नीक पोस्ट पर पहुँच सकै छी